साकवाळ एरियेंत ज्वारी कंपनी आसा जी खत झाडांक खत घालपाचे ते प्रोडक्ट तयार करता पूण तेजें पोप्युलेशन इतलें जाता की सगळीत कडे ते वाचून झाडां बी जायना हांगा सारकी म्हणजे जवळ जवळ पांचशे मिटर जाल्यार झाडांच जायना झाडां जाल्ली बी मेल्या आनी ते फॅक्ट्रीचो येदो व्हडलो हे आसा प्रोजेक्ट आनी येदो व्हडलो ते कंपाउंड आनी इतली तेंची कॅपेसिटी आसा तीन हजारार वयर एम्पलोइिजांची कॅपेसिटी आसा बट ते रावतले खंय एम्पलोइज सगळे सो ते सगळे आवटसायडर आयले भायल्यांतल्यान कर्नाटका ओडिसा हांगच्यान आनी ते हांगा कामगार म्हणून घेतले पण तेंची रावपाची सोय तशी वेवस्थीत जालना जे लेबस आसा ते सो ते कंपाउंडा भायर रावलें तें अशें रावलें की तें कंजस्टेड एरिया अशें करून की पोपुलेशन इतलें वाडलें की तेंचें झोपड्यो झोपड्यो येद्यो येद्यो झोपड्यो अशें बरो ओपन स्पेस तेंच्यानी ऑकुपाय केल्या आनी झोपड्यो अश्यो करून रावल्यो पण तेंका अश्यो कांयच सोय नाशिल्ली टॉयलेट ना बाथरूम ना कांय ना आनी सगळें तेकून तिकून तिकून तेंच्यान झोपडे मारल्यान अशें तेंचे ते रावपाची सोय ना बेजीक तेंचे कितें नीड्स आसा ते ना ते आजून पर्यंत तशेंच आसा तेंकां आजुनूय सारको टॉयलेट ना आजून ती भायर वयतात घाण करतात त्या एरियेन जर वचत जाल्यार रस्ते सारकें ना तेंकां रावपाक पूण तें तें वेवस्थेन तें रावता मदें कोवीड जाल्लें जाल्यार सामकें अती हें जालां ती आतां परिस्थिती आतां इतली वर्सां न्ही परि परिस्थिती आतां अशी आसा की थंयसर तें हें जालां सेटल जाल्या तेंच्यांनी आदार कार्ड हें तें केलां आनी प्लस थंयसर तें कामां वयता तितून तेंच्यांनी सायड सायड बिजनस बारीक बारीक बिजनस केलें दादलें कामां वयतालें बायलेंनी सायड बिजनस बारीक बारीक कशीं कामां केलीं तेंच्या कडेन पयसो जालो तेंच्यांनी स्वताची घरां घेतलीं घरां घेवन ती थंय रावता पूण हो तेंचो इल्लिगल जागो आसा तो तेंच्यांनी कसोच सोडूना सोडूना त्या भाड्यान दिला आनी तूं आनी आनी लोक येवन रावतात अशें जालां आनी तें सगळें इतलें यें जालां हेत ना क्लासूत ना म्हटल्यार जाता पूण म्हाजें म्हणणें किदें आतां सरकाराक की तुमी इनक्वायरी करा बाबा स्वताची घर आसा न्ही हें सोडा तें बी सोडूना तेंच्यांनी तेजेर डब्ल ट्रिब्ल मजलो बांदला आनी थंयसर अशें नॅचरल घाण डिजास्टर अशें अशें जालां की थंय घाण मनीस चलू शकना घाण वास मारता पोपुलेशन तेंगे ते वेस्ट वेस्टेज बी वचपाक कांयच येना थंयसर वेस्टेज वचपाक उदक ना तेंचे गटारा हे ना थंयसर उदकाची सोय सुद्दां ती गोवोरमेंट पायपलायन फोडून ती उदक घेतात सगळे पोल्यूशन पोल्युशन जावन पडलां